पंज लख ॿ सौ पंजाह नवं लख टे सौ पंद्राहं पंज लख पंज सौ पंजवीह ॿ लख टे सौ टेटीह ॾह लख टे सौ पंजिवीह